जदूं अस निक्के निक्के हुंदे हे स्कूल जंदे हे सतमीं अट्ठमी पढ़दे हे ते साढ़ा घर थोह्ड़ा दूर हा स्कूलै कोला ते असें इक नदी होंदी ही जिसी अस खड्ढ करियै आखदे हे इयां नाला जन होंदा अस उसी खड्ड करियै आखदे ते ओह् असें खड्ड क्रास करियै स्कूलै धोड़ी जाना पौंदा अस पंज सत्त मुड़े होंदे हे ते अस किट्ठे स्कूल जंदे ते किट्ठे गे औंदे हे अस केह् करदे हे स्कूल गी जंदे जेह्ड़ा नाला टप्पना असें केईं बारी केह् करना स्कूला जल्दी आइयै तौले आइयै ते असें केह् करना उत्थै मच्छियां पकड़नियां केह् करना के पानी असें इक साइड पानिया गी डक्का देना ते दूई साइड परती ओड़ना ते जिस साइड दा असें पानी परतना दूई साइड ओक्की साइड पानी सुक्की जंदा हा सुक्की जंदा हा जिसलै ते मच्छियां बाह्र आई जंदियां हां असें केह् करना फ्ही कपड़े खोह्ल्लियै कपड़े उतारियै फ्ही बक्खी रक्खनी ते असें पौना ओह्दे बिच असें मच्छियां पकड़नियां ते मतलब असें बड़े मजे लैते दे मच्छियां पकड़नियां फ्ही असें घरे गी लेयानियां शाम्मी असें फ्ही फ्राई करनियां ओह् ते फ्ही मच्छियां खानियां असें एह् मतलब साढ़ी बचपन दी क्हानी ऐ मच्छियां पकड़ने आह्ली ते मिकी मतलब बड़ा गै अच्छा लगदा जियां बड़े सारे साढ़े चीर केह् होंदे हे उनें जाल रक्खे दे होंदे ते बड्डे बड्डे दरेआएं बिच जंदे ओह् जित्थूं ज्यादा ज्यादा पानी होंदा ते उत्थै जाइयै ते ओह् केह् करदे जाल सुट्टदे पानिए बिच्चे पानिए बिच्चे जाल सु'ट्टदे जिन्नियां मछलियां थल्लै होंदियां सारियां जाला च फसी जंदियां